नमस्कार सर सर वाली चीज़ें चाहिए हमको बर्गर समोसा चाऊमीन जी क्या बोलना है जी अरे सर बच्चों को खिलाना है सब चीज अच्छी होंगी जी बस कोई चीज नुकसान न करे सिंपल खाना वहाँ आपके वहाँ मिलता है जी कितने का मिल जाएगा दाम बता सकते हैं कितने कितने का मिल जायगा जी जी जी

सर क्वालिटी चीज चाहिए कोई चीज नुकसान न करने वाली हो जी सर ले कर आ सकते हैं आप हम कह रहे हैं सर आप घर पर खाना ले कर आ सकते हैं डिलेभरी का नहीं न लेते है आप डिलेभरी का एक्स्ट्रा पैसा तो नही लेते हैं आप ठीक है सर नमस्ते